گڈ مارننگ سر آپ لکھنؤ ٹنڈن اسٹور سے بات کر رہے ہیں اچھا جی میرا بجٹ ہے ساٹھ ہزار کا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے بہتر کون سا رہے گا آپ کے یہاں جو اچھا ہو جی جی جی

جی جی مجھے جو آپ کے یہاں سب سے بہتر ہو سونی کا جی جی جی جی جی تو اس کے لیے کیا پروف دینا پڑے گا مجھے اور جی جی ٹھیک ہے سر اور کس کس کمپنی کے ہیں اس کے علاوہ جی جی جی میں قسطوں پہ لینا چاہتا ہوں

جی جی

کتنا جمع کرنا پڑے گا سر ٹھیک رہے گا سر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا